जी सर

जी अब नही चलाऊँगा सर जी जी जी जी सर कुछ नही सर जी सर मुझे माफ कर दो न सर जी सर जी